साढ़े इत्थें ते है नेईं कोई की के जेह्ड़ा बी कोई स्पोर्ट दे बिच्च नुहाड़ा नांऽ होऐ बंदे दा पैह्लें ते इत्थें कोई खेलदा नेईं ऐ स्पोर्ट दा कोई नांऽ गै नेईं होंदा कि हां स्पोर्ट बी कोई चीज़ ऐ कुसै गी खेल्लना होंदा अपने मनोरंजन अल्लै कोई खेलदा हा कि चलो जी बैट बाल खेलचै जां कोई खेलचै किश किश खेल खेलने जेह्ड़े किश जागत जंदे ओड़े हे अग्गें पिच्छें जाना उठी अस चाहन्ने आं कि हां साढ़े इत्थें बी स्पोर्ट दी उपलब्धि होऐ जियां कोई बड्डा आवै कोई सनाऽ भई स्पोर्ट केह् चीज़ ऐ केह् नेईं होंदा इत्थें ग्रांऽ च रौह्ने आह्ले ना इत्थें कोई जगह खेलने ताईं ना किश ऐ अस चाहन्नें आं कि साढ़ा बी रेयासी दा कोई बंदा उट्ठै कि जेह्दा जेह्दा नांऽ स्टे राश्ट्री जां अंतराश्ट्री नांऽ पर आवै कि हां एह् रेयासी दा बंदा रौह्ने आह्ला ते एह् इस गेम दे बिच्च खेढेआ ते इन्ने अपना नांऽ रोशन कीता असेंगी बी खुशी होंदी कि साढ़े बी ग्रांऽ दा कोई बंदा जां ते दूर जाइयै खेले हून असेंगी कोई आक्खै खेलने हून अस जिन्नै पैह्लें पैह्लें ते इत्थें कोई खेलदा नेईं ते खेलने दा टाइम निं लगदा कुसै गी चलो अपनी जमींदारी करनी जां कम्म करना कोई घरै दा खेलने गी जा ते मां बब्ब उसी पिच्छें पिच्छै नुहाड़ै चली पौंदे उसी गालीं कड्ढदे कि तूं खेलने जा ना पढ़ा ना की निं हून की नि पैह्लें मां बब्ब बी इन्ने जागरूक निं हे कि हां भई इनेंगी खेलगे ते खेलने कन्नै बी बंदा कुदै कुदै पुज्जी सकदा कोई नांऽ रोशन होई सकदा देश दा बी नांऽ रोशन होंदा ते ग्रांऽ दा बी होंदा जि'ले दा बी नांऽ रोशन होंदा पैह्लें ते ऐहा निं हून अज्जकल फ्ही चलो मां बब्ब आखदे कि हां भई खेलो तुस जेह्दे कन्नै कि ग्रांऽ दा नांऽ होग माऊ बब्बै दा नांऽ रोशन होंदा ते सारें दा जि'ले दा नांऽ रोशन होंदा देश दा नांऽ रोशन होंदा भई पता चलदा कि केह्ड़े ग्रांऽ दा जागत कुद्धर खेलै दा हा कोह्दे कन्नै खेलेआ हा होर केह् नांऽ अपना उन्नै नांऽ कमाया नांऽ सनांदे ते एह्दे च अस इ'यै चाहन्ने कि साढ़े सरकार अग्गें बी इयै गुजारिश ऐ कि साढ़े बच्चें गी जादै कोला जादै इनेंगी खलाया जाए ते अपने खेलने कन्नै केह् होंदा कि खेलने कन्नै बंदा फिट रौंहदा अपनै सेह्त बी बनी दी रौंह्दी ना कोई बमारियां लगदियां ना कोई ग्रांऽ च अस इ'यै चाहन्नें कि जिन्ना स्पोर्ट दा इ'नेंगी उपलब्धि करोआई जाए कि हां भई खेलने कन्नै जागरूत कीता जाए उन्ना जादै स्हेई रौह्ना चाहिदा